हलो क्या आप स्विगी से बात कर रहे हैं सर मैंने हाल ही में आपके यहाँ से महाकाल रेस्टोरेंट से खाने के लिए भोजन ऑर्डर किया है जिसका मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है मैंने आधा घंटा पहले आपके यहाँ से खाने का ऑर्डर दिया है जिसमें मुझे बताया था कि पचीस मिनट में मेरे पास खाना ले आएँगे लेकिन अभी पन्द्रह मिनट हो गई है और दस मिनट बाकी हैं लेकिन अब मैं मेरे फोन में देख रहा हूँ तो उसमें दिखाई नहीं दे पा रहा है कि कितनी देर में मेरे पास आ जाएगा तो क्या आप अपने वहाँ ऐप या वेबसाइट खोल कर मुझे बता सकते हैं कि आपका जो डेलेवरी बॉय है वो मेरे पास कितनी देर में आ जाएगा सर मुझे ना थोड़ा जल्दी है क्योंकि मुझे बहुत जादा भूख लगी है और मुझे इसका बेसब्री से इंतजार है क्योंकि आज मैंने मेरा पसंदीदा खाना ऑर्डर किया है तो मुझे इसका बहुत ज्यादा इंतजार है और पंद्रह मिनट हो गए हैं दस मिनट बाकी है लेकिन अभी तक उनका कॉल और मैसेज भी नहीं आया कि वो कितनी देर में मेरे पास आ जाएँगे तो कृपया सर मुझे आप बताइए कि कितना समय लग रहा है